हेल'

ए दे जोंनि खाथियाव जोंनि खाथियाव सावथाल मानसि दङ असमियाबो दङ महन्त आरो आवगायबो आं बिराद बाङालि मानसिजों थाबोदों आवगाय आरो बर'निखौथ' मिथिखागौ दे सावथालफ्राथ' बे जों जानाय बायदिनो जायो मस्ला मस्लि होनानै सङो बेदरफोरखौ ना जायो बेदर जायो जायो आरो मैगं थाइगं जायो जोंनि बायदिनो सङो बिसोरबो मस्ला मस्लि होनानै आरो हारसाफोरा गोखै मोजां मोनो टेङा आन्जा जिखुनु नाखौ नाखौ माबाजों जायो बै मा थाइगिर फिथाइजों जायो ओमफ्राय आरो माबाजों खोरदैजोंबो जायो माने खामरेंगाजों ना जायो थाइगिरजों जायो थाइखाफोरजों जायो गोखैखौ मोजां मोनो आरो बिसोर बर'फोरा मैथाखौ मोजां मोनो मैथाया मैथाखौ मोजां मोनो मैथाखौ बयबो बाल बांसिन हौवाफ्रा मोजां मोनाब्लाबो हिनजावफ्रा बिराद मोजां मोनो मैथा बेनि उनाव लाफा लाफानि बै ओंख्रि गोबाब बिनि उनाव साम'जों सबायजों साम' आरो दाउजों अनद्लाजों सबायजों बिनि उनाव अमा बेदर एवनाय नाफाम नारजि नारजि दोलो बेफोर बिराद गोथाव बर'फोरनि मैगङा

ओं

दिनै फैगोन

दे दे दे दे